हय म्हाका दिसता हें सगळें जिवीत आसा कारण एक एकदा एक अनुभव जाणता जितूंत तुका तेची अस्तित्वाची एक एक जाग कशी मेळटा की आसा म्हणून अशें म्हाकाय अणभवलां म्हणून हांव हें म्हणटां